जब हमलोग छोटे छोटे थे तो जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहले बच्चों का जाने का मन होता है अपनी नानी के घर मामा के घर गर्मी की छुट्टियों में क्योंकि उनको वहाँ अच्छा लगता है घूमने फिरने में जब पुराने दोस्त होते हैं सालभर के बाद मिलते हैं तो मम्मी पापा के साथ जाते हैं जाते थे पहले हमलोग तो क्या थे क्या बात है अपनी पर्सनल कोई भी यातायात यातायात नहीं था तो ऑटो ऑटो यहाँ से गाँ गाँव में घर पर ऑटो बुक करते थे यहाँ से तीन चार किलोमीटर पर वह छोड़ देता था उसके बाद बस पकड़ते थे वह अपने स्टॉप पर छोड़ती थी फिर वहाँ से ज़ीप पकड़ते थे तब नानी के घर जाते थे इससे क्या होता था कि पैसे भी ज़्यादा लगते थे और टाइम की भी बचत नहीं होती थी टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था बहुत सी समस्याएँ आती थीं सब सामान उमान लिए हैं वस्तु लिए हैं अपना तो उसको ले जाने में बहुत ही झंझट होता थी बट जब थोड़े हम बड़े हुए थोड़ा इन्टर हाईस्कूल पास किए तो पापा अपनी सैलरी से ई एम आई पर टूव्हीलर ले लिए और उसको हमने चलाना सीख लिया अब ऐसे क्या है कि कहीं भी जाना होता है तो टाइम की बचत भी होती है और मनी की पैसे की बचत भी होती है और जाने आने में बहुत सी सुविधाएँ मिलती हैं जैसे कि मम्मी को ही ले जाना है दवा के लिए डिस्ट्रिक्ट पर तो उनको एक बार घर से लिए तो अपना सीधा हॉस्पिटल गए दवा दिलाए फिर उनको नाश्ता खाना खाना खिलाना खाना पानी खिलाने पिलाने के बाद वहाँ से सीधे घर लाए और रास्ते में कोई भी किसी भी तरह से परेशानी चाहे किसी भी तरह की परेशानियाँ नहीं आईं तो यही सब सबके पास यही सब सबको यही सब सब लोग चाहते हैं कि हर सुख सुविधा हो ताकि किसी भी चीज़ की लाइफ़ में कष्ट न आए दिक्कत समस्याएँ न आएँ यातायात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी किसी रीज़न से कभी कभी ड्राइवर होते हैं तो हड़ताल कर लेते हैं पहले बहुत होता था अब कम होता है तो वह लोग जब हड़ताल कर लेते हैं तो हमलोग किसी और के तो किसी और के भरोसे पर थे अभी कहीं जाना होगा ड्राइवर हड़ताल किए हैं सब तो वह नहीं जा पाएँगे अपना साधन होता है तब तो अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ भी जहाँ जाने का मन है जाएँ जाएँ जा सकते हैं आ सकते हैं कोई नहीं आपको कोई नहीं पूछेगा रोकेगा क्योंकि आपकी पॉवर ऑफ़ अथॉरिटी है सब आपकी लिविन्ग ऑफ़ अथॉरिटी है सरकार ने दी है